असांजे गुजरात में सरकारी इलाही इस्पतालि आहिनि जंहिं में मुफ़्त में माण्हुनि जी बीमारीअ जो इलाजु थींदो आहे हुनजी सुठी तरह सां सार संभाल बि लहंदा आहिनि असांजे गुजरात में स्वाथ्य जी सुठी सेवा कई वेंदी आहे ऐं आसे पासे में जेके इस्पतालि आहिनि उहे असां माण्हुनि खां पुछी पुछी ॻोल्हे वठंदा आहियूं जेके माताऊं ॾींहंनि सां हूंदियूं आहिनि हुनजो बि सुठो ख़्यालु रखंदो वेंदो आहे ऐं उन्हनि खे खाइण पीअण ऐं फ्रूटनि जी सुठी सेवा ॾींदियूं आहिनि